आंनि बयनिख्रुइबो गोसोयाव लाखिथाव मोसानाया जाहैबाय बागुरुमबा बागुरुमबाया जोंनि मोनसे गोनांथार बर' हारिनि हारिमु मोसानाय बेखौहाय आं जोंनि फरायसालियावहाय मोसानानै दिन्थिफुदोंमोन बेयाव बेयावहाय आंजों लोगोसे गोबांथार लोगोफोरबो दङमोन आरो नैजि थामजि जो थामजि जनसो जागौ जागौमोन बेयावहाय जों बर' हारिनिनो बर' हारिनिनो थ्रेदिसोनेल द्रेस दख'ना साद्रि आर'नाय साद्रि ब्लाउस गोजा आर'नाय गुफुर गोनां आरो आर'नाय गोजा खानानै जों बिखौहाय मोसादोंमोन आरो बे बागुरुमबाखौ बेबादि द्रेस गाननानै मोसायोब्ला बर' हारिनि द्रेस गाननानै मोसायोब्ला जोबोत समायना रमायना नुयो आरो जोंनि मोसानायखौ नुनानै सार मोनहाबो जोबोर गोजोन्नाय मोनदों आरो गोगानाय लाबोदों मानो होनोब्ला बागुरुमबाया जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि मोसानाय बेखायनो बागुरुमबाया बागुरुमबा मोसानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो